آج بڑے پیمانے پر معاشرہ یہ محسوس کرتا ہے کہ لڑکی ایک ذمہ داری ہے اور ایک نہ ایک دن والدین کا گھر چھوڑ دے گی لہٰذا اس کی اسکول کے بعد کی تعلیم میں بڑی رقم لگانا فضول ہے کیونکہ براہ راست فوائد والدین کو واپس نہیں آئیں گے یہ ایک غلط تصور ہے تعلیمی لحاظ سے با اختیار لڑکی ایک مضبوط انسان ہوتی ہے جو ہمت اور عزم کے ساتھ زندگی کے کسی بھی صورتِحال کا مقابلہ کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج سنٹرل دہلی میں عورتوں کو تعلیمی میدان سماجی کردار اور روزگار میں بہت بڑے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اّوَّل تو ان کی خواہش کے مطابق تعلیم نہیں دی جاتی اور اگر کسی وجہ سے ان کی تعلیم مکمل بھی ہو جائے تو روزگار میں رکاوٹیں آتی ہیں ان میں سے کئی رکاوٹیں خاندان کی طرف سے ہوتی ہیں اور کئی معاشرے کی کم نظری کی وجہ سے عورتیں خود روزگار سے دور رہ جاتی ہیں مگر کچھ خاندان ایسے بھی ہیں جو عورتوں کے ان حقوق کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں ان کو معاشرے میں عزّت کے مقام سے دیکھتے ہیں اور روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں جیسے آج کل عورتوں کے لیے روزگار میں ریزرو سیٹیں مہیا کی جا رہی ہیں تا کہ ان عورتوں کا حوصلہ بلند ہو اور وہ روزگار کے لیے آگے آئیں